टेक्नोलॉजी हमारे हमारे जीवन को बहुत बेहतर बनाती है और जिससे हम अधिक आसानी से कार्यों को कर पाते हैं विशाल दूरी संचार को कर पाते हैं और अपने उँगलियों ओ और अपनी उँगलियों पर ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं इससे कई लाभ हमारे इससे कई लाभ हमको बढ़ जाते हैं जो हमारे जीवन सुख को अधिक आरामदायक अधिक आरामदायक बनाते हैं और और हमारे और हं और हमारे जीवन को बहुत ही महत्तपूर्ण बना देते हैं जैसे हं किसी को फ़ोन मिलाना हुआ हम तुरंत को औ तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठा कर उंगली का इस्तेमाल करके और फ़ोन को हम लगा देते हैं और देश चाहे वह देश विदेश में बैठा हो वाट्सअप के जरिए हम उससे बात कर लेते हैं और समाचार पत्र और समाचार के द्वारा हम अपने देश विदेश में जान अब देश विदेश की जानकारियाें को हम इकट्ठा कर लेते हैं हमारे देस में आज कहाँ कौन सा बिल पास हुआ कौन संसद भवन में क्या क्या चल रहा है कौन सी विषय पर बहस चल रही है और हमारे देश में कौन सी घटनाएँ घट रही हैं देश पा औ सीमा पर जवान कितने शहीद हुए कहाँ से लड़ाई होने वाली है किस किस क्षेत्र में कौन सा विकास हो रहा है और कौन प्रधानमन्त्री हमारे देश का कौन प्रधानमन्त्री है और आदि जैसी महत्त्वपूर्ण और पूर्ण जानकारियों और जानकारी को हम अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं और हमा और हमारे जीवन और हमारे हम बहुत सी चीज़ों आज के युग में हम केवल टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हैं जैसे हमारे हमा हमारा यूटूप हुआ फ़ेसबुक हुआ और इश्टाग्राम हुआ और और औस बहुत बहोत सी चीज़ें हुईं यूटूब के जरिए लोग सब बीडियो बनाकर डालती हैं इसको हम देखते हैं कहाँ से क्या डाला गया है कौन सी कौन सी चीज़ें हमको बताई गई हैं इसको हम देखते हैं यह कौन सी चीज़ें हमको अच्छी लगी उसको हम लाइक सेयर करते हैं और उसको पसंद करते हैं और खाना बनाने के विषय में भी हम यूटूप के माध्यम से ही हमको जानकारी मिलती रहती है और देश विदेश में की खबरों को हम घर बैठे ही प्राप्त कर सक प्राप्त कर लेते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है और अन्य जानकारियों के विषय में भी हम टेक्नोलॉजी से ही प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण आज के युग में टेक्नोलॉजी हो गया है उस और हमारी सारी दिनचर्या और जो भी है उसे हम उसी पर निर्भर होते चले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो गया है और टेक्नोलॉजी टंग इससे भी कई अधिक जो हमारे जीवन को अधिक आरामदायक और उत्पा उत्पादक और आरा आनंददायक बनाता है और टेक्नोलॉजी के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं टेक्नोलॉजी से हमको हर चीज़ के विषय में जैसे हा लेफ़टाप हुआ टेबलेट हुआ इस्मान इस्माट फ़ोन और ओ कौन कौन सी और हर चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिलती रहती है कौन सी घटना कहाँ घटी और बहुत सी यूटूप के माध्यम से हम हमें अन्न चीज़ों के भी में भी जानकारी प्राप्त होती रहती है कि हमारे जीवन को टेक्नोलॉजी एक बहुत हं बहुत अधिक महत्तपूर्ण हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत महत्तपूर्ण है और टेक्नोलॉजी के जरिए हम हर क्षेत्र में हर चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चाहे चाहे पढ़ाई करना हुआ चाहे किसी चीज़ का बिल निकलवाना हुआ जैसे हम मोबाइल के जरिए भी बिल आदि इत्यादी का भुगतान घर बैठे ही कर सकते हैं और हमें कहीं भी आने जाने की ज़रुरत नहीं है और मोबाइल के ही माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं घर बैठे पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई और अपने बच्चे को सब कुछ आदि सब बता सकते हैं